हमरा बचपनेसँ मन करैत रहलैय कि अपना पेड़ पौधा लगैय फूल फड़तै फल फड़तै देखबै अच्छा लगै छै अपन पेड़ पौधापर का फूल फल फड़ल अच्छा लगै छै तऽ हमरा बहुते दिनसँ शौख रहलैय कि हम पेड़ पौधा लगाउ तऽ हम पेड़ पौधा लगैले छियै तऽ हमरा बड़ा फूल फल सभ फड़ै छै तऽ हम देखै छी तऽ हमरा मोन बहुते खुश हो जाइ छै अच्छा लगै छै हमरा बचपनेसँ शौख रहलै कि हाँ हम अपना गाछी वृक्ष लगाउ पेड़ पौधा सम्भालू जते बच्चाके नहि सम्हारैमे अथि लगै छै ओते पेड़ पौधाके सम्हारैमे टाइम लगै छै पेड़ पौधाके बच्चाके तरह ओकरा पोष पालके रखै छियै खाद पानि सभ दै छियै तब जाकऽ तऽ उ फल दै छै फूल दै छै आओर दै छै तऽ देखै छियै तऽ बड़ा मोन खुश होइ छै मोन खुश होइ छै तऽ ओहे फूल तोड़के अपना तनिका पूजा पाठ कर लै छियै फल फड़ै छै तऽ फल तोड़के तनिका भगवानके भोग लगा लै छियै तऽ हमरा ओइ सभमे मोन लगै छै ओ सभ करै छियै तऽ अच्छा लगै छै मोनके शान्ति मिलै छै सुकून मिलै छै कि हम अपना पेड़ पौधा तऽ लगेले हथिन